हांव एक सुंदर ड्रेस मिंत्रा व्हरून घेवंक आयलें आनी म्हजी एक्सपिरियन्स खूब बोरी जाली सगली प्रोसेस ब्रावस करचें ऑर्डर करून घेवंक आनी डिलिवरी सोगले सोपा आनी बानगार जालें ड्रेस जें पिसंत दिसोन आसताले तें एकदोम टीक आयलो कापड खूब सॉफ्ट आसा आनी कॉलिटी एकदम बनकोर स्टिचींग बरी आसा आनी ड्रेस म्हज्याक पफेक्ट फीट जाला हांव तें घालतात कॉन्फिडंट आनी स्टायलीश फील करत मिंत्रा वर खूब वरायटी आसतलो हांव म्होजो स्टायल आनी बजटाक मॅच जावन ड्रेस सोदूंक पातक्यान सोदूंक पावलो सायज गायड एगजेक्ट आसा मोज्याक फीट चूज करून घेवंक मदत जाली डिलिवरी टायमली आयलो आनी ड्रेस बोरी पॅकेजींगांत आयलो कोण डॅमेज ना म्हाका मंत्राचें इजी रिटर्न आनी एक्सचेंज पॉलिसी भुरगी वटलां हांव रिटर्न करचें ना जातालो पूण आसा ऑप्शन आसा म्हूण नोइंग इज इ गूड म्हाका खूब बोरें अनुभव जालो मिंत्रांवर शॉपिंग करून हांव दुसऱ्यांक रेकमेंड कुर्ता की फॅशनाक अफोर्डेबल आनी स्टायलीश आयटम्स जायना ह्या ड्रेस हांव फेवरेट जालो आनी हांव फ्युचरांत पूण मिंत्रा व्हरून शॉपिंग करूंक उस उत्सुक आसा